साढ़े जि'ला उधमपुर दी गल्ल करें कि जेह्ड़े साढ़े उधमपुर दी हास्पिटल जां कोई आक्खै के लाज लूज होंदे जित्थैं ओह्दी गल्ल करचै तां बड़े सारे जगह् ऐसियां न उधमपुर प्राइवेट क्लिनिकां बी हैन होर इक हास्पटिल ऐ गोरमेंट दा उत्थें बी ठीक डाक्टर होंदे ते बाकी अगर कोई ज्यादा सिरियस बीमारी होऐ ते जम्मू शिफ्ट करना पौंदा बंदा लेकिन मैडिकल फैसलिटियां उधमपुर बड़ियां सारियां न जिनेंगी साढ़े समाज बिच्च बड़ी जरूरत ऐ प्राइवेट हास्पटिल बी हैन होर बी होर बी हास्पटिल गोरमेंट दे जेह्ड़े बड़े न होर प्राइवेट क्लिनिकां जेह्ड़ियां बड़ियां न किश क्लिनिकां ऐसियां न जिंदी फीस बड़ी ज्यादा किश ऐसियां न कि जिंदी घट्ट ऐ होर किश क्लिनिकां ऐसियां न जिंदी दवाई अच्छी ऐ होर बंदे ठीक बी बड़े होंदे न ते बाकी होर सर्विस जेह्ड़ी ऐवलेवल उधमपुर डिसिट्रक बिच्च ऐ होर बड़ियां सारियां न इमीजेटली मतलब जल्दी शा जल्दी बंदे गी शिफ्ट बी करी ओड़दे जम्मू जे अगर नेईं ठीक होऐ ओह् अगर कोई ज्यादा सिरियस प्राब्लम होऐ तां जल्दी शा जल्दी उसी मतलब जम्मू भेजी बी छोड़दे न